हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे संसाधन हैं इसका उपयोग विकास के लिए किया जाता है जैसे कि हमारे गाँव में बिजली आया बिजली आने से क्या हो गया है कि सभी लोग अपना अपना विकास कर रहे हैं जैसे कि कोई अपना मिल खोल रहा है कोई अपना फैक्ट्री खोल रहा है कोई अपना कुछ कारोबार कर रहा है कोई अपना पोल्ट्री फॉर्म खोल रहा है क्योंकि बिजली हमारे गाँव में पहले नहीं थी और बिजली आने से बहुत सी समस्याओं का हल हुआ है क्योंकि बिजली भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है और बिजली को आने से बहुत से समस्याएँ जो हल हुई जैसे कि किसान हो गया उसको सिचाई करने में अब ज़्यादा दिक़्क़त नहीं होती है पहले होता था कि पहले बोरिंग होती थी उससे सिंचाई करते थे लेकिन अब मोटर होती है उससे किसान अपनी सिंचाई करते हैं इससे थोड़ा जल्दी होता है और पैसे की भी बचत होती है और बहुत से मिल खुले हैं फैक्ट्री खुले हैं गाँव में और भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि खेती बाड़ी हो गई जैसे कि मान के चलिए गेहूँ की खेती हो गई गेहूँ की खेती में क्या होता है पहले बीज बाग़ होता है उसके बाद खाद डालता है फिर सिंचाई होती है फिर कटाई होती है फिर उसके बाद व्यापारी आते हैं फिर ले जाते हैं फिर उसके बाद धान की खेती चालू होती है फिर धान में भी सेम वही प्रतिक्रिया होती है जैसे कि बीज बोए करना खाद छिटना सिंचाई करना समय समय पर देखभाल करना घाँस की कटाई करना फिर लास्ट में उसको काटा जाता है फिर काटने के बाद अपना व्यापारी आते हैं वज़न करते हैं और धान ले जाते हैं और वह धान को जैसे शहरों में गाँवों में विदेशों में पहुँचाया जाता है और भी बहुत सी प्रक्रतिक संसाधन हैं जैसे कि बिजली से और भी संसाधन हुआ जैसे कि पहिले बिजली नहीं थी तो पेट्रोल से गाड़ी चलती थी अब बिजली है तो हम लोग बिजली वाले बाइक लेते हैं अक्सर क्योंकि पहले बिजली नहीं थी इसलिए पहले बिजली की बैटरी की सुविधा नहीं था उतना पर अब बिजली आ गई इसलिए बाइक को भी चार्ज करने में भी दिक़्क़त नहीं होती है और इसलिए लोग बिजली वाले बैटरी वाले बाइक लेते हैं जो कि करेंट से चलती है और यहाँ तक यही नहीं हमारे गाँव में चार चक्का ऑटो टेम्पू यह सभी बैटरी वाले लोग यूज़ करते हैं जो कि बिजली से चलती है और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि बिजली से चलते हैं जैसे कि हमारे गाँव में कई लोग अपना बिजनेस शुरू किए हैं कोई बल्ब का बिजनेस शुरु किए हैं तो कोई बैटरी का बिजनेस शुरु किए हैं

कोई अपनी दुकान खोल लिया है सभी अपने उपर आश्रित हो गए बिजली आने से